आं बेखौनो बुंनो सानोदि सोरखारनिफ्राय माखासे मदद मोनदों होनोब्ला आं मोनदों औ नंगौ आं मोनदों जेरै आंबो मेथ्रिक आनजादाआव उथ्रिसार जानो हानानै सेथि मासि लानानै उथ्रिसार जानो हानायनि थाखाय आंबो लेपटप मोनदोंमोन बे समाव बे लेपटपआनो आरो आंनि थाखाय आंनि खामानियाव गोनां जानानै फैदोंमोन जेरै माखासे प्रेजेनतेसन बानायनाय एबा गोबां खामानिफोरावनो बे लेपटपनि गेजेरजों आं आं हेल्प मोनदों जेराव आं बे लेपटपखौ सरकारनिफ्राय मदद मोनाब्ला आं बे गोरलैयैनो बेखौ बायनो हायाबो जानो हागौमोन एबा गोरिब न'खरनि थाखाय बे लेपटप गंसे बायनाया ओरैनो सादारन खोथा नङा बेयो आरो सरकारनिफ्राय आं गोबां बे बायदिनो माखासे हेल्प मोनबावदों जेरै स्किलारसिप बे स्किलारसिपनि गेजेरजोंनो जों गोबां फरायनाय एबा फरायनाय बेला एबा माखासे बेसाद नांगौ जानाय बेफोरखौ जों बायनानै लानो हादों बे स्किलारसिपनि गेजेरजोंनो जों गोबां खामानिआव सुंस'नो हादों एबा न'खरनिफ्राय एसे न'खरखौ एसे मदद होनो हादों एबा बायदि बायदि खामानिआव